ڈرائنگ کرنے کا دل نہیں کرتا اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ذہنی تھکاوٹ یا جذباتی دباؤ اگر دن بھر تھکن ہو یا کوئی ذہنی دباؤ ہو تو تخلیقی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے موٹیویشن کی کمی کبھی کبھی خود کو سوال کرنے ہیں کہ ڈرائنگ کا فائدہ کیا ہے یا کیا یہ واقعی اچھا بنے گا مصروف شیڈول روز روز مرہ کے دوسرے کام جیسے نوکری گھر کے کام یا ذاتی ذمہ داریاں وقت اور توانائی کم کر دیتی ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں اپنے پرانے کام دیکھتا ہوں تاکہ یاد آئے کہاں سے شروع کیا تھا اور اب کہاں پہنچا ہوں